हेलो सर हम सुपौल पहली बार एलहुँ हँ हम ई चाहैत रहियै जे सुपौलमे किछु एहन ऐतिहासिक स्थल यऽ ओहिके बारेमे अगर अहाँ हमरा किछु डिटेल इतिहास बतेतियै तऽ बड़ा अच्छा रहतै कारण कि हमरा सभके ओतऽ सम्मिट करैके पड़ै छै जी जी जी हुँ

अच्छा जी ठीक छै सर हम तऽ हम एगो आओर सुनलहुँ र गणपतगञ्जमे कोनो मन्दिर यऽ सर हालाँकि ओहिके बारेमे अच्छा से जानकारी नहि यऽ ओ की छै ओकरा बारेमे किछु बता सकै छियै

अच्छा ठीक छै सर

सर अहाँ सर कोन शिक्षामे छियै सर अभी सर एगो चीज बता सकै छियै अपने सुपौल जिलाके जे शिक्षण प्रणाली छै शिक्षा व्यवस्था छै एहिपर केना काम चलै छै केहन शिक्षा व्यवस्था छै हुँ ओ तऽ अहाँके अभी सेवा बचल छै मतलब ठीक छै सर तब रखै छी सर